रमाकांत गोविंद कारबोडकर गोवरेश्वर रमाकांत मयेकर सविता महेश आमोणकर सीमा रुपेश कोरगांवकर सपना संजय साळगांवकर रिमा सिधार्थ शेख बेबी भगवान परब माया स्वपनील नायक किशोर पांडुरंग हयडणकर निशा निलेश पेडणेकर वंदना वासुदेव धारगळकर दिनेश सकाराम मडगांवकर सोनाली सुदेश शिरोडकर रश्मी अतुल रायकर एकता रविंद्र माळिंग माळिंग माळेंगकर श्वेता विरेंद्र हडफडकर सिया सुदेश गांवकर प्रतिमा लुईस पिठो पिंटो पावलीन आंध्रो गामा थोमस अग्नेल रॉड्रिगीस मॅरी पिटर कोस्ता जीत केशव आरोलकर नीलकंट वामन हळोनकर नितां तुशार होबळे निलेश गजनन मांद्रेकर संदेश सकाराम वायंगणकर रिमा नरेंद्र पार्सेकर मेनका गोविंद कुर्तीकर गीता आनंद भोसले प्रिया रामचंद्र फट्टे रितीका रितेश कळंगूटकर अंजू प्रकाश नारोजी राजेश्री राया बोरकर सपना उत्तम वाडिकर तनुजा मनोज तळनकर अनू अवदूत तारी अनुपा पांडुरंग केरकर स्वरुपा अमित कुबल सुशमा सचीन गांवकर प्रितम प्र प्रवेश शेणवी योगिता योगेश मळीक विनीता सुरज गावडे पुजा अजय शेटये स्वप सपनात संदेश वस्त दक्ष सुनील आचारी आणी आमच्या हांगासर वास्कोकार वास्कोची कोण आसा तेंकां वास्कोकार म्हणटात मडगांवची कोण आसा तेंकां मडगांवकार म्हणटात तशीत आणी खंयची खंयची आसा तेंकां तशें म्हणटात खंयची खंयची तेंकां आणी आणी नुस्तेकारांक नुस्तेकार म्हणटात पोदेराक पोदेर म्हणटात